न' लुनायाव बांसिन गोसो होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय इटा बाला आरो सिमेन्ट रडनि बांसिन गोनांथि जायो बेयाव बांसिनै नोजोर होयोब्ला सिमेन्टनि बेसेना गोबां जादों बिदिनो औवानि लुनायावबो थिक बेबायदिनो औवायावबो गोबां रां खरसाखौ जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो सरकारा होनाय न'आव गोबां रां थोस्लाबिखौ जों नुनो मोनो आरो जेखिनि थाजानाय न' बेयो जानो नागिरा खमैबो बेयाव गोबां रां थाङो सरकारा होखानाय थि ज'खायाव जोङो लुयोब्ला मानसिनि थाजानाय बिबाङा एसे खम जायो आरो बिनि महर बियो बेखौ जोङो मोजां महर नुवा बेनि थाखायो जों गुबुन होयो